ہندوستان کی موسیقی اور رقص کی روایتی شکلیں نہ صرف فن کا اظہار ہیں بلکہ صدیوں پرانی ثقافتی اقدار مذہبی اقدار اور تاریخی حکایتوں کی زندہ عکاسی بھی کرتی ہے ہندوستانی موسیقی کی روایتی شکلیں ہندوستانی کل اس کیسی موسیقی اس کی دو بڑی شاخیں ہیں ہندوستانی شمالی موسیقی کرناٹک جنوبی موسیقی فولک موسیقی ہر علاقے کی اپنے طرز ہیں پنجاب میں بھنگڑا ہوتا ہے راجستھان میں مانگیرا ہوتا ہے بنگال میں باؤل ہوتا ہے مہاراشٹر میں لونی ہوتا ہے اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں رقص کی روایتی شکلیں ہیں بھارت نا ناٹیم ہے کتھک ہے اتر پردیش میں اڈیسی ہے اڈیشا میں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہندوستان میں رائج ہیں جو ہندوستانی ثقافت میں اور عالمی سم ثقافت میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں